جی ہاں میں فزیکل کتابیں پڑھتی ہوں لیکن زیادہ تر مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے لیکن ان کتابوں کا جس میں بھوت کی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں اور بہت پرانے زمانے کی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں میں نے آڈیو بکس نہیں سنی میں چاہوں گی کہ میں سنوں اس کو میں نے مطلب سنا ہے بہت اس کے بارے میں اچھی بکس ہے تو میں سنوں گی ان کو بکس کو اچھی ہوں گی ضرور امید کرتی ہوں لیکن میں فزیکل کتابیں پڑھتی ہوں اور مجھے زیادہ تر بکس ہارر پڑھنا پسند ہے مجھے بھوت کی مووی بہت پسند ہے اور بکس بھی اسی کی پسند ہے مجھے